زبان وقت کے ساتھ مختلف عوامل کے زیرِ اثر بدلتی ہے جن میں معاشرتی ثقافتی اور ٹیکنالوجی کے عوامل شامل ہیں یہ تبدیلیاں مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتی ہیں جیسے کہ نئے الفاظ کا اضافہ نئے ایجادات ٹیکنالوجی اور ثقافتی رجحانات نئے الفاظ کو زبان میں شامل کرتے ہیں پرانے الفاظ کا خاتمہ کچھ الفاظ جو پہلے استعمال ہوتے تھے وقت کے ساتھ کم یا بالکل استعمال نہیں ہوتے الفاظ کے معنی میں تبدیلی ایک ہی لفظ کا مطلب وقت کے ساتھ بدل سکتا ہے گرامر اور ساخت کی تبدیلی جملوں کی بناوٹ اور گرامر کے اصول بھی وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں لہجوں میں تبدیلی مختلف علاقوں میں بولی جانے والی زبانیں اور لہجے وقت کے ساتھ تبدیلی ہو تبدیل ہوتے ہیں حالیہ تبدیلیاں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا اکثر نئے الفاظ اور اصطلاحات میڈیا اور انٹرنیٹ کی بدولت تیزی سے پھیلتے ہیں عالمی روابط مختلف زبانوں کے الفاظ ایک دوسرے میں شامل ہو رہے ہیں جیسا کہ انگلش کے الفاظ کا اردو میں استعمال لوگ زیادہ آسان اور مختصر طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو زبان کے ڈھانچے کو بدلتا ہے سماجی تبدیلیاں جیسے کہ نقلِ مکانی تعلیم کی سطح میں اضافہ اور شہری کاری زبان پر اثر انداز ہوتی ہے مثال کے طور پر شہر میں رہنے والے لوگ دیہی علاقوں کے مقابلے مختلف لہجے اور الفاظ استعمال کر سکتے ہیں ثقافتی اثرات ثقافتی رجحانات موویز ٹی وی شوز اور موسیقی زبان کے استعمال کو متاثر کرتے ہیں مثال کے طور پر ہالی ووڈ موویز اور بین الاقوامی موسیقی سے بہت سے نئے الفاظ اور اصطلاحات متعارف ہوتے ہیں سیاسی تبدیلیاں اور قانون سازی بھی زبان پر اثر اثر ڈال سکتی ہے مثال کے طور پر کسی زبان کو سرکاری زبان قرار دینے سے اس کے استعمال میں اضافہ ہوتا ہے تعلیم اور ابلاغ ابلاغ تعلیم نصاب میڈیا کے ذریعے استعمال ہونے والی زبان میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے تعلیمی ادارے زبان کی معیار اور گرامر کی تربیت دیتے ہیں جبکہ میڈیا عوامی زبان کی عکاسی کرتی ہے تکنیکی ترقی ٹیکنالوجی کی ترقی سے بھی زبان میں تبدیلی آتی ہے نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ نئے الفاظ اور اصطلاحات شامل ہوتی ہیں اور پرانی ٹیکنالوجیز کے ساتھ منسلک الفاظ کا استعمال کم ہو جاتا ہے مثالیں اردو زبان میں انگریزی کا امتزاج جدید اردو میں انگریزی کے بہت سے الفاظ شامل ہو گئے ہیں خاص طور پر ٹیکنالوجی کاروبار اور تعلیم کے شعبوں میں میڈیا کی زبان میڈیا پر مختصر اور غیر رسمی زبان استعمال ہوتی ہے مختلف علاقوں کی لوگوں کی زبان مختلف ہوتی ہیں اور یہ لہجے وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں مثال کے طور پر لکھنؤ اور میرٹھ کے لوگوں کی اردو میں فرق محسوس کیا جا سکتا ہے زبان کی یہ تبدیلیاں ایک مستقل عمل ہے اور یہ تبدیلیاں آنے والے وقت میں بھی جاری رہیں گی